مجھے جو ہے وہ محمد بن قاسم كی جو ناول آتی ہے وہ پسندیدہ ہے كیونكہ وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں كرتا تھا جہاں تک ہوتا تھا وہ پیغام بھیجتا تھا محبت پھیلاتا تھا وہ جس بادشاہ كو بھیجتا تھا پیغام وہ اسی كو وہ علاقے سونپ دیا كرتا تھا اگر اس كے ماتحت ہو كے چلتا تھا تو اسی كو سونپ دیا كرتا تھا اور وہ اسی وجہ سے اپنے ماتحت لیتا تھا تاكہ لوگوں كے حقوق ان تک پہنچ سكے ورنہ ایسا ہوتا تھا كہ بھئی بادشاہ كوئی ظالم ہوتا تھا اپنی رعایا پر ظلم كرتا تھا اس كا مقصد تو صرف یہی ہوتا تھا پوری كتاب سے پتہ لگتا ہے كہ اس كا مقصد صرف یہی ہو سكتا ہے كہ میں اپنے ماتحت لے كے رہے وہی بادشاہ لیكن ان كے حقوق ان تک پہنچائے جو رعایا كے حقوق ہوتے ہیں تو یہ ان کو حقوق كے بارے میں خیال ركھتا تھا اور لوگ اس كی طرف جو متأثر ہوتے تھے وہ دیكھتے تھے كہ بھئی ایک آیا محمد بن قاسم نام تو سن كے پہلے ڈر جاتے تھے لیكن جب لوگ تحقیق میں جاتے تھے تو دیكھتے تھے كہ بھئی یہ عام سا لیكن بالكل لوگوں میں گھلا ملا ہوا گھلا ملا ہوا نظر آتا ہے اپنے آپ اس كے اندر تكبرانہ انداز نہیں رہتا تھا لوگوں سے بات كرنے كا انداز بالكل گفتگو آسان كرتا تھا لوگوں سے مل جل كے رہتا تھا پیار محبت كے ساتھ رہتا تھا لگتا ہی نہیں كہ وہ بادشاہ ہے یا رعایا ہے یعنی لوگوں كے ساتھ بالكل بھائی چارگی كے ساتھ رہتا تھا اس لیے جو ہے لوگ اسے پسند كرتے تھے اور اس كو اپنا سربراہ بھی تسلیم كرلیا كرتے تھے ہاں تو ان كی كتاب جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہی سیكھا كہ بھائی كہیں بھی جاؤ محبت كا پیغام پھیلاؤ یہ جو بھی ہو رہی ہے جنگ كچھ بھی كرو یہ سب محبت كے لیے ہونی چاہیے انسانیت كے لیے ہونی چاہیے كہ انسانیت زندہ رہے ورنہ تو سب چیزیں بیكار ہیں اگر انسانیت نہیں ہے محبت نہیں ہے اتحاد و اتفاق نہیں ہے تو